अभी तऽ किसान बहुत समृद्ध किसान छै आओर सरकार अभी बहुत बढ़िआँ गाइडलाइन छै आओर किसान सलाहकार भी दऽ दलको छै हर अथीमे एहिमेसँ जे छै आबयवला भविष्यमे सरकार बहुत बहुत जे छै हाइ टेक करि देतै किसानके आओर करि भी रहलो छै समृद्ध किसान तऽ अभी पुर्णियाँ जिलामे बिहारमे सभ समृद्ध किसान ही छै खास कए कऽ पुर्णियाँ जिलामे किसान र आत्महत्या जे बोलैत छै करैत छै ओसभ चीज तऽ नहि छै अभी सरकार दऽ दलको छै सम्मान निधि योजना लागू करि देलको छै ओकरासँ सरकारकेँ सरकारकेँ कितना क्षति भेल छै लोक किसानो प्रति सरकार कितना जी जान कुर्बान करि देलको छै जे छओ हजार दैत छै मोदीजी आओर अभी तऽ मोदीजीके ही लोक गुण गाबैत छै आओर एहनो कभी किसान सोचितो नहि छलै कि हमरा सम्मान निधिके तहतमे छओ हजार टाका मिलतै बीच बीचमे तेल र भी आबैत छै सलाहकार कहैत छै कि तेलके कूपन कटाउ हमरासनी सोचैत छी की कटेबै जमीन र किछु पेपर उपर लोग र कम रहयके कारणसँ लोग मने लाभ नहि लए सकैत छै सरकार तऽ लाभ दैत छै अभी पहिलेके अपेक्षामे तऽ अभी तऽ सरकार बहुत चीज भी दैत छै बीज भी दैत छै बीज मिलैत भी छै लगाबैत भी छियै हमरासनी आओर जागरूक भी करैत छै किसान सलाहकार कि बीज एलो छै सरकार तरफसँ बीज लए लगाबह लाभ लए जितना जितना लाभ लए समृद्ध हुअह किसान सरकार र ई योजना छै हमरासभ लाभ लैत छी ले रहलो छियै आओर भविष्यमे मिलते रहते हैँ